ہندوستان کے مشہور ڈانس کے انداز ہیں بھرت ناٹیم کتھک بھنگڑا اور گربا اور مشہور رقاص ہیں برجو مہاراج پربھو دیوا ریمو ڈیسوزا اور رتک روشن اور بہت سارے